جی ہاں بچپن میں سفر کیا تھا جب پہلی پہلی بار گیا تھا دوستوں کے ساتھ میں تو خوب مزہ آیا وہ بھی پڑھنے کے لیے گیا تھا پہلی بار بچپن میں تو مدرسے پڑھنے کے لیے گیا وہاں پڑھا لکھا پھر ٹائم ہوگیا وہاں میں سفر میں رہا تو مدرسے میں خوب موج مستی کرتے ہوئے سفر سال پورا ہوتے ہی فر دوبارہ سفر کیا دوستوں کے ساتھ میں بھائی تھے دوست تھے چاچا تھے سب کے ساتھ میں پہلی پہلی بار دیکھا تھا ٹرین تو ایسے ٹرین دیکھتا پہلی بار تو دیکھا ہی تھا کہ اب جائیں گے وہاں سے پھر مدرسے سے سفر کیا گھر کے لیے سفر میں مدرسے پڑھنے جاتے تھے پہلی بار گاڑی دیکھا تھا مدرسہ میں تو پتہ ہی ہے شروع شروع من نہیں لگا پھر من لگتے ہی لگتے لگتے پھر ٹائم ہو گیا پھر گھر کے لیے سفر کیا پھر دوست بھائی چاچا سب ساتھ میں رہتے تھے چھوڑنے کے لیے آتے تھے سفر میں پھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے خوب مزہ آتا تھا بچپن میں سفر کرنے میں پہلی پہلی بار تو دیکھا ہی تھا ٹرین وہ بھی مدرسے جاتا تھا بچپن میں چھوڑنے کا من نہ کرتا تھا گھر کیا کرتے پڑھنا تھا